میں دبئی سے آ رہی ہوں بات کرنا چاہ رہی ہوں دبئی سے آ رہی ہوں اور وہاں پہ رہنا ہے میں اور میری فیملی میرے بچے میرے شوہر میرے ساتھ ہیں پوری فیملی مل کے جا رہی ہے تو وہاں پہ رہنے کی جو سہولتیں تھی کھانے پینے کے جیسا حیدر آباد کے پکوان وہاں پہ ملتے کیا اور رہنے کے لیے کیا سہولتیں ہیں وہاں پہ آپ مجھے ذرا ڈٹیلس میں بتا دیجیے مہربانی ہوگی دبئی کے لیے دیکھیے مرحبا ٹور اینڈ ٹریویل میں آپ ٹکٹ بک کرا لیجیے وہاں سے آپ کو رہنے کے لیے بہت اچھے انتظامات کر رہے ہیں لوگ سٹی کے قریب ڈیراول کے سٹی ہے سٹی کے قریب لوگ جانے آنے کے لیے ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں لا رہے ہیں اور وہاں پر کئی ایسے چیزیں ہیں گولڈ ہے ہیرا ہے ابوظہبی ہے شارجہ ہے یہ چیزیں اور ہر جگہ کے الگ الگ خاصیت ہے ہر شہر کی الگ خاصیت ہے ہر چیز ادھر کی ہر خصوصیت ہے وہاں پر یہ چیزیں جو مشہور ہیں وہ ابوظہبی کا زو ہے اور شارجہ کا زو ہے اور ہر وہ دبئی میں گولڈس تو ہئی یہ چیزیں دیکھنے کے لائق ہے وہاں پر آپ کو مرحبا ٹور اینڈ ٹریویل والے لے کے جاتے کیا کیا چیزیں ہیں اور بھارت کے لیے کیا ہے وہاں پہ اور کھانے کے ڈشیز کے بارے میں بتائیے وہاں کی مسجد شیخ زائد مسجد ابوظہبی میں بہت مشہور ہے وہاں بہت خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے وہاں پر عبادت کے لیے جا سک آں وہاں سننے میں وہاں کیا ہے کیا ہے وہاں پر کئی کارنشیں ہیں وہاں پر کارنشوں پہ جا کے آپ انجوائے کر سکتے